दिल्ली में मीडिया अपने रिपोर्टिंग्स के लिए कई बार ग्राउंड रिपोर्ट करता है जंतर मंतर जैसी जगहों पर जा करके हालात का जायज़ा ले लेता है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाकर हालात का जायज़ा ले लेता है क्योंकि दिल्ली में लगभग सभी सरकारी मंत्रालय सभी सरकारी दफ़्तर मौजूद हैं तो उनको ख़बरें मिल जाती हैं और इंटरनेशनल खबरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए दिल्ली का मीडिया जो है वो एजेंसी से खबर हायर करता है जिसमें यूनीवार्ता और इस तरीके की जो एजेंसियां हैं और उनसे खबर ले लेता है फोटोज़ ले लेता है और उसको अपने खबरों के लिए जो है यूटिलाइज़ करता है उपयोग में लाता है तो यही उनका तरीका है